इस बार आप यहाँ रिपोर्टर रिपोर्टर हैं क्या यहाँ जे छे हमर गांवमे पानिके बहुत तकलीफ भऽ रहल छै यहाँ पर यहाँ पर जे छे दंगा फसाद भऽ गेलै हे यहाँ पर पुलिस तुलिस भी आबि गेलै हे पानिके बहुते किल्लत छै यहाँ पर यहाँ पर जे छे कल कलमे पानि नहि आबै छै नदी तदि सब सुखि गेलै हे यहाँ जे छे ने कुछ करु ने रिपोर्ट टिपोर्ट अथि करु गांवके नाम छियै अमाड़ि छियै गांवके नाम हँ हँ अमाड़ि कुपरान तऽ हऽ धमधा पूर्णिया छियै पूर्णिया छै ने धमधा यएहऽ छै हँ घेरल छै पुलिस तुलिस ने बाहरक पानि नहि एलैहे लोकसब यहाँ मारिपीट भऽ रहल छै पानिके लिए हँ बहुते भऽ गेलैह हे हँ जल्दी अच्छा अच्छा जल्दी आबू यहाँ पर यहाँ पर पूरे पुलिस तुलिस आबि गेलहे पानिके बहुते अथि तकलीफ भऽ रहल छै कि यहाँ पर करबै जल्दी आबू काल्हि जल्दी हमर नाम भेले सर श्याम कुमार हँ अमाड़ि कुपरान

अच्छ ठीक छै हँ जल्दी आइए ने यहाँ तऽ आओर दिक्कत नहि छै खाली यहाँ पानिये कऽ दिक्कत छै कत्तेक दिन सऽ यहाँ पानि नहि पड़लैहै कल सब से सुखि गेलै हे नाली सऽ सबकुछ नहर तहर सब सुखि गेलै हे हँ बहुते यहाँ दिक्कत है पानिके

अच्छा जल्दी लेकिन यहाँ आबू काल्हि की

नहि अऽ एना तऽ एतए दिक्कत नहि छै लेकिन यहाँ पर बहुत दंगा फसाद भऽ गेलै हे लेकिन पु हँ बहुते भऽ गेलैहे पानिके लिये पुलिस सब छै पुलिस सब कऽ रोके छै फेरु किछु घण्टा छुटे छै तऽ फेरु हुए लागै छै अच्छा ठीक छै जल्दी आबु हम अऽ एतए तऽ एतए आबऽ रखैए छियै एखन तऽ अथि बहुते एतए भऽ गेलै हे अथि रखै छियै ठीक ठीक छै रखऽ तऽ